नमस्ते वह मुझे कल से फीवर हो रहा है और पेट में कुछ दर्द हो रहा है दो तीन दिन से

दवा लिए थे पर आराम नहीं हुआ है नहीं ठंड तो नहीं लगी थी समस्या यही है कि मुझे सर दर्द कर रहा है पेट में दर्द हो रहा है और फीवर है और दवा लेने के बाद भी आराम नहीं है कुछ हाँ वही जाँच करवाने के लिए सोच रहें हैं अब जाँच करवाना है मुझे हाँ आप दवा दे दीजिए ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है नहीं नहीं और कोई दिक़्क़त नहीं है और कब तक दवा मिल जाएगा अच्छा तब तक के लिए आप कोई घरेलू उपचार बता दीजिए हाँ हाँ ठीक है तब तक के लिए यह उपाय कर ले रहें हैं तब तक आप सात दिन की दवा दे दीजिए पाँच दिन की दवा

अच्छा

अच्छा फिर परसों में

ठीक है

ठीक है नमस्ते